खेती करैमे बहुत चुनौती यऽ अहाँकेँ मौसमके लए कऽ ओकर बाद जे छै मौसम जे हिसाबसँ छै ओहि हिसाबसँ खेती नहि भए रहल छै मौसम जाहि समयमे बारिश होइके चाही ओहि समयमे बारिश नहि होइ छै फसल नहि भए रहल छै सभ किछु सुखि जाइ छै जेना आम वला भेलै पेड़ सभ भेलै ओहिमे मञ्जर एलै हन पानि नहि भेलै हन ओ सभमे आममे नहि भए रहल छै मञ्जर सभ झड़ि गेल हन ओकर बाद जे छै अहाँकेँ खेतीमे बहुत किसानके बहुत चुनौती रहै छै पैसा लगायल जाइ छै ओकर बाद खेतमे जे होइ छै अहाँकेँ सभ लगायल गेल तऽ ओहिमे किछु होइ नहि यऽ बारिशके पटबैके लिए ओकर बाद मशीन लगबै पड़ै छियै पानिके लिए तब पानि पटबै छै तब अन्न आर धान आर रोपैए अथी करैए ओकर बाद अभी नहि भए रहल छै मौसम जे छै बारिश नहि भए रहल छै अभी ओहिसे किसान लोककेँ अखन भारी दिक्कत चलि रहल छै